नमस्ते जी हमको अपनी गाड़ी साफ़ करवानी है हाँ स्कॉर्पियो सुपर मॉडल है

मे को उस गाड़ी कोई नुक़सान गाड़ी में ना हो मेरा ऐसा है कि हाँ सफ़ाई हाँ सफ़ाई बढ़िया होगी तो और आपके पास मिलते रहेंगे आदमी और गाड़ियों में से हाँ तो आपका कितना कॉस्ट आएगा तीन हज़ार हाँ इसे फ़िल्टर वाटर से साफ़ करेंगे या शैंपू वग़ैरह डालते हैं आप ठीक ठीक चलो फिर ठीक है

ठीक है भिजवा दूँगा जब भी देखता हूँ भिजवाऊँगा

तो बढ़िया सब हाँ भिजवा दूँगा भिजवा दूँगा अब तो अब तो समय कम है नहीं तो अभी देखो शाम तक भिजवा शाम तक भिजवा ही देता हूँ

चलो ठीक है फ़ोनपे कर दूँगा

हाँ और फिर थोड़ी देर बाद भिजवा देता हूँ ठीक है भिजवा देता हूँ हाँ पैसा पैसा भेज दूँगा भाई और क्या पैसा तो जान ही जाना है तो पैसा पूरा टोटल ड्राइवर ले कर जाएगा गड़िया जाएगी सर्विसिंग हो जाएगी ले कर आएगा सीधा वहाँ से ये नहीं मिलेगा तो आप का ज़िम्मा रहेगा ना आपका धंधा है आप कमी करोगे कैसे धंधा चलेगा चलो ठीक ठीक बढ़िया चलो ठीक अभी ड्राइवर बोल कर भेज देता हूँ हो जाए तो कर देना चलो और अभी एक एकाध घंटे बाद ही भेज रहा हूँ एक घंटे बाद भेज रहा हाँ हाँ सर्विस चार्जिंग पहले ही पहले देखने को भाई सा नहीं हो गया सर्विस चार्ज देखता हूँ